हल्लो

भाई साहब मुझे सब्ज़ियाँ चाहिए थी में आप से कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं जी जी जी जी तो मुझे ताज़ी सब्ज़ियाँ मिल पाएंगे कि नहीं और मार्केट रेट से मार्केट रेट में मिलेंगे या कुछ सस्ती प्रोवाइड करवा सस्ती दिलवाएंगे आप अच्छा अच्छा तो हम फिर आप हमें घर पर बेजवाएंगे कि हमें लेने आना पड़ेगा नही अभी शादी के प्रोग्राम के लिए चाहिए तो सब्ज़ियाँ भाई साहब अधिक ही लगेंगी परंतु हमें ये है कि भाई ताज़ी हों सब्ज़ियाँ आप ऐसा नहीं कि पता चले कि आप बासी सब्ज़ियाँ भिजवा दें

अच्छा अच्छा तो मतलब हमें बिल्कुल फ्रेस सब्ज़ियाँ होंगी है ना पहला हाँ ठीक है तो फिर हमारा पता लिख लीजिए तीन सौ दस अंबेडकर नगर भोपाल जी जी जी जी मैं तो आपको जैसा आप को उचित लगे उसे प्रकार का मतलब मैं वह कर दूँगा उस में कोई दिक्कत नहीं है परंतु समय मुझे टमाटर चाहिए आलू चाहिए भिंडी चाहिए मटर चाहिए मतलब पाँच पाँच किलो सब चीज़ें भिजवाइएगा फिर यदि आवश्यकता पड़ने पे मान लीजिए पड़ती है तो भी आप उपलब्ध करा देंगे ना हाँ तो पां जी जी जी तो फिर पाँच पाँच किलो सब चीज़ें आप लिख लीजिए ठीक है आलू टमाटर भिंडी मटर गोभी और इसके साथ मूली गाजर नींबू नींबू एक सात किलो करवा दीजिए

लिख लें लिख लिया तो ये आप आएंगे देने कि आपके साथी आएंगे देने अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर आप समय पर आ जाइएगा ठीक है और दूसरा ये ऑटो का भाड़ा आप देंगे कि हमें ही देना पड़ेगा अरे तो फिर हमें तो वही रेट पड़ जाएगा ना हमारा फ़ायदा कहाँ हुआ मान लीजिए आपने उसका वो किया भाड़े का एक बार विचार करिए फिर बताइए हमें

चलिए ठीक है मैं सोंच कर बताता हूँ आपको ठीक है पता वता लिख लीजिए और ये सामान की लिश्ट रखिए मैं आपको फ़ोन करता हूँ

चलिए धन्यवाद है ना जी ठीक